इक बार मैं बड़ी निक्की होंदी ही ते मैं कदं बी वैश्णो माता गेई निं ही ऐ ही मैं घरे आह्लें आखदी ही मम्मी दी कि मिकी वैश्णो माता लेई चलो मैं कदे गेई निं उत्थै फिर अस कोई दो चार लोक अस गे हे वैश्णो माता ते गे उत्थै अस लेकिन एह् ऐ कि उत्थै जुल्लै अस चलने आं ते लत्तां साढ़ी जंदियां थक्कियां पर फिर बी जिल्लै उत्थै पुज्जी जाओ माता दे दर्शन होई जान इक संतुश्टि मिल्ली जन्दी ऐ कि बड़ा चंगा लगदा उत्थै जाने कन्नै फिर उत्थोआं बापस आओ कुतै रस्ते च कुतै चिप्स खाओ कुतै कुरकुरे खाओ मजा ते बड़ा औंदा ऐ उद्धर रस्ता बी पूरा इयां बड़ा इयां असानी कन्नै निकली जंदा जुल्लै अस चार पंज लोक गेदे होचै उत्थै फिर उत्थुआं अस बापस आइये हे कटरै कटरै इक दिन रुके अस उत्थै बी बड़ा मजा आया कि स्हानू रुकने दा ते